हैलो नमस्ते दीदी केह् हाल ऐ थोआढ़ा बस ठीक कुत्थें होंदे अज्जकल अच्छा अच्छा थुआढ़े सलून दा पता करना मैक्सीमम मतलब तुस केह् रेट रक्खे दा अज्जकल वैकसिंग फेशियल बगैरा दा केह् रेट रखा दा तुसें अज्जकल वैकसिंग फेशियल दा केह् रेट रखा तुसें अज्जकल अच्छा अच्छा होर अज्जकल कुत्थें कम्म करदियां घर ई करदियां जां कुतै दकानां उप्पर अच्छा अच्छा होर किन्ने रक्खे दे तुस कश कुड़ियां कम्म सखाने हां जी किन्ने बजे सखादियां किन्ने बजे सखादियां टाइम अच्छा अच्छा होर सनाओ

बस इत्थे होंदा फ्रेशर दा केह् रेट रक्खा ते गे पराने अच्छा अच्छा पूरा कम्म करी लैंदे फ्रेशर वैकसिंग थ्रेडिंग बगैरा बालें काटिंग बालें काटिंग हां जी खरी खरी

हां जी खरी खरी होर सनाओ घर ठीक पूरे ठीक बस इत्थें होंदे लाएओ चक्कर घरै

हां ओह् ते ठीक ऐ ठीक ऐ होर सनाओ आहो आहो तुस सनाओ

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा होर लाएओ चक्कर फ्ही ताईं कोई नि हून पखंडना प्रोफेल होंदे गै अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही तां